وعلیکم السّلام جی جی جی میں بول رہا ہوں سر یہ جو ہے ہاں سر مجھے کسٹمرس کے لیے نا تھوڑا سا یہ جو پینٹ وینٹ کا ایشو ہے یہ کلیئر کروانا تھا تو وہ دو وہ دو وہ جو ہے نا وہ کروانا ہے

اچھا پرائس سر سیون تھاؤزنڈ روپیز چل رہا ہے سر اِدھر سر یہ ٹو بی ایچ کے اویلیبل ہو جائے گا آپ کے لیے سر لوکیشن آپ کا نیٹ ورک سے نیئر بائے کروا دیں گے ہم آپ کا آفس جو ہے آفس کے پاس کروا دیں گے ففٹین نوئیڈا سر سٹی سینٹر مِل جائے گا سر ہاں ہاں بالکل سر آپ آ جائیے آ جائیے سر اویلیبل ہوں آپ کے لیے جب آپ بتائیں میں سر لوکیشن آپ کو واٹسپ پہ سینڈ کر دے رہا ہوں نہیں نہیں سر بیچلرس کے لیے ہے کوئی کوئی ایشو نہیں ہے سر ایسا ہے نا کوئی تو ایشو نہیں ہوگا ادر وائز آپ کہتے ہیں کہ نہیں آئے گا سر سوسائٹی کے بندے بھی ہوتے ہیں نا کلاسیز کلاس والے نہی ہوتے تو وہ منع کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں اِس وجہ سے نہیں ہو پائے گا باقی دو تین بندے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اُن سے ایشو نہیں ہے سر ایک بار آپ آ جائیے لوکیشن دیکھ لیجیے آپ کو سمجھ میں آئے گا پھر اُس کے بعد بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سر میں آپ کو واٹسپ کر رہا ہوں اِسی نمبر پہ ٹھیک ہے آ کے دیکھ لیجیے گا اوکے سر اوکے